म्हाका शुक्र गिरो मोहीत करतां म्हणल्यार तो म्हाका आवडटां नोव्हेंबर म्हयन्याक तो मळबाक दिसपाक लागता येदो व्हडलो चकचकीत चंद्र कसो हांवें त्या गिऱ्या बाबतींत खूब वाचलां शिवाय ताच्या वयल्यो काणयोय आयकल्यात शिवाय म्हज्या राशीचो गिरो तो म्हणून म्हाका तो खूब आवडटां